ہیلو لکی ٹور این ٹریول سے بات کر رہے ہیں جی سر میرے ایک دوست نے آپ کا نمبر دیا تھا اصل میں مجھے کچھ ارجینٹ میں ایک آٹو چاہیے مجھے دلی جانا ہے نوئیڈا سیکٹر ون سے جی جی جی تو ذرا مجھے بتائیں گے کہ وہی آٹو یا آپ کی کوئی ٹیکسی دستیاب ہے آس پاس جی جی تو سر جی اگر ہے تو مجھے بتائیے جی ہے اچھا اچھا تو سر مجھے پلیز جلد سے جلد اس کو بھیج دیجیے کیونکہ مجھے ارجینٹ دلی نکلنا ہے جی جی جی جی جی میں آپ کو واٹس اپ کر رہا ہوں جی جی ٹھیک ہے سر